जीवन में तैरना एक बहुत बहुत बड़ा व्यायाम है तैरने से जहाँ बढियाँ व्यायाम कोई नहीं माना जाता लेकिन तैरना में तैरने में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है जो जब नौसिखिए कोई तैरने जाते हैं तो वो बहुत तरह की छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं पानी में खेल कूद करते है हँसी मजाक करने लगते हैं जिससे पानी में कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए पानी एक ऐसी चीज है जिसमें आप यदि आप नौसिखिये है और वो आपको तैरना ठीक से आता नहीं है आप डब्बा लेकर कूद गए नदी में उसके बाद आपको डब्बा छोड़ के आप दिखाने लगे आदमी किसी को यदि छूट गया तो समझिए आप जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं तो इस तरह का हँसी मजाक पानी में नहीं होना चाहिए कभी भी

जिससे यदि कोई गलती भी आपसे होती है तो आपके पिता आपके कोई सगे संबंधी हैं तो वो आपको बचा लेंगे यदि थोड़ा सा भी गलती हुआ मिस्टेक हुआ तो आप समझ जाएं जो आप वहाँ पर अपना जिंदगी दाँव पर लगा रहे हैं

कहीं ना कहीं